हमरा देशमे या कोनो लोकतन्त्र देशमे राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक अछि यदि राजनीतिक व्यवस्था नहि रहत तऽ सञ्च एहि देशके सञ्चालन करयवला केओ नहि रहत ताहि हेतु राजनीतिक जे व्यवस्था छै एक लोक लोकतन्त्रमे बहुत आवश्यक छै जनता अपन स्वेच्छासँ चुनिके भेजैत छथिन आओर भेजलाक बाद ओ जनताके कल्याण हेतु से सोचैत छथिन तऽ हमरासभके देखैत छी जे सरकारके संरचना मे लोकतन्त्रके तीन गोट अङ्ग होइत अछि पहला कार्यपालिका विधायिका आओर न्यायपालिका न्यायाधीश जिलाधिकारी चुनब तऽ कार्यपालिकाके अर्थ अछि विधायिका द्वारा जे कोनो पारित आदेशके कार्यन्वित करए ओ कार्यपालिका भेल विधायिका भेल जे कानून बनए ओ विधायिका कहैत छथि आओर न्यायपालिका भेल जे कानून बनल अछि देशमे ओहि न्यायपालिकाके जे अनुरूप नहि चलि कऽ ओकर विरोध करथिन ओकर उल्लङ्घन करथिन तऽ ओ न्यायपालिकाके काज अछि जे ओहि ओकरा न्याय देबाक चाही समाजमे अनेक प्रकारके या देशमे घटना अछि ओहिमे एक कर्तव्यनिष्ठ आ ईमानदार न्यायधीशके सेहो आवश्यकता छै ओ कर्मठ न्यायाधीश हमरा देशके जनताके जे एक महत्वपूर्ण अङ्ग छथिन जे अपन न्याय लऽ कऽ ओ न्यायधीशके ओहिठाम जाइत छथिन जिलाधिकारी लोकनि ओहि जिलाक मुख्य होइत छथि हमरा समाजमे की कमी अछि हमरा जिलामे की कमी अछि ओकर ओ दूर करैत छथिन आ दूर कऽ कऽ जनतासभकेँ जे सुविधा छै से प्रदान करैत छथिन चुनाव आयोग दोसर अइ चुनाव आयोग चुनाव आयोग जे छै से हमर देशमे लोकतन्त्रके व्यवस्थामे हर वर्ष पाँच वर्षपर चुनाव होइत अछि ओ कोना चुनाव होयबाक चाही निष्पक्षसँ से ओ तैआरी करैत छथिन जे चुनाव केना होयबाक चाही आओर